नैहरमे नीक लगै छै गऽ नैहर गेलहुँ गऽ अपन पांँचटा भौजाइ छै पाँचटा भाय छै मानदान केलक अपन भरि दिन रहलहुँ गऽ नैहरमे नीक लगल गऽ माछ मछली सबकिछु खाए पिऐ लऽ देलक अपन खूब सब भाइ भतीजा अलो मलो सब करैत रहल गऽ भौजाइ छै नैहर गेलहुँ नैहर गेलहुँ तऽ नैहर से आबैके मन नहि होइए गेलहुँ पांँच गो भाय छै गऽ अपन रहलहुँ अपनासँ गेलहुँ गऽ रहलहुँ खेलहुँ पिलहुंँ गऽ माछ मछली नीक बेजाए सब मानदान बढ़िआँ केलक गऽ रखनऽ रहल अपन करैत रहलहुँ धियापुता सब खेलैत रहल गऽ नैहरमे लोग जाइ छै माए छै बाप छै गऽ हँसैत खेलैत सब भाए बहिन अपन प्रेम करैत रहलहुँ गऽ माछ मछली सब आनलक अपन जे मन भेल से खेलक पीलक अपन अपन एलहुँ गेलहुंँ कहलक जे खेबही से खो जे पिबही से पी जब सब अपन खेलैत धुपैत रहलहुँ सब पांँचू भाय बहिन नैहर गेलहुँ गऽ माछ मछली जे भेल से आनलक गऽ सऽ रखन रहल गऽ एको बेर कहल आइ नहि जाए के धिया पुता छै रहबै गऽ माछ मछली खेलु अपन माए बाप छै परिवार हँसी खुशीसँ अपन